मूंखे सिंधी गाना ॻाइण जो ॾाढो शौंक़ु आहे पर जीअं ही मां स्टेज ते वेंदी आहियां गानो ॻाइण लाइ त मूंखे ॾाढो डपु लॻिंदो आहे मुंहिंजा पसीना छुटंदा आहिनि हथनि पेरनि मे ॾकणी थींदी आहे ऐं मुंहिंजे दिलि जी धड़कनु वधी वेंदी आहे पर जॾहिं मां ईहो महिसूस कयो की अगरि मां अंदरि ई अंदरि ॾका थी त मुंहिंजो आवाज़ु ते बि फर्क़ु पइजी वञे थो मुंहिंजो आवाज़ु जेको आहे उहो किलियर नथो निकिरे हिन करे मां पाण खे समझाए करे धीरे धीरे मां पंहिंजे इन्हनि गलतियुनि खे सुधारियो ऐं मां पंहिंजे अंदरि ईहो विश्वासु जगायो की अॼु मां अगरि गलती कयां थी त मूंखे उन मां बि कुझु सिखणु मिले थो ऐं धीरे धीरे करे मां पंहिंजो इह हिमतु वधाए करे ऐं मां पंहिंजे अंदरि जेके बि खामियूं हुइयूं उन्हनि खे घटायिणु जी पूरी पूरी कोशिशि कई